में निक्के होंदे गै कपड़े दा मिगी बड़ा शौंक हा कपड़े सीह्ने में में दिक्खना मेरे बू जी हे समझो ओह् कपड़े सींह्दियां हियां में उ'नें ई दिक्खदे रौह्ना दिक्खी दिक्खी दिक्खी शौंक आना मनै बिच में बी सीआं में बी कट्टां फिर बू जी ने जेल्लै छोड़ने में चोरी चोरी कागज लैने ते कागज कट्टने में फिर में स्कूल जाना स्कूलूं आना स्कूलूं आइयै मिगी बड़ा शौंक स्कूलों आइयै में अपनी स्हेलियें ई स्कूल जाइयै सनाना मेरी ना बू जी कपड़े सींह्दियां ते मेरा बी मन करदा में बी सीआं इक बारी इक मेरी जेह्ड़ी मैडम ही आखन लगी तू बी घर जाइयै कागज कन्नै सीआं कागज कट्टेआं ते ओह्दे कन्नै कट्टना सिक्खेआं तूं फिर में सिक्खे आस्ता आस्ता कट्टने फिर में घर पढ़ी बी ते कपड़े बी सीने कन्नै कन्नै कदें फ्रॉकां कदें किश निक्के निक्के सीहंदे रौह्ना फिर में चली अपनी बू जी घर जेह्ड़ी नेईं आंदे हे ते में बू जी कोला सिक्खेआ फिर समझो सीहंदे रौह्ना कदें मम्मी सीयै लोआ चाचियें आखना उ'नें सीयै लोआ सारें अपने भ्राएं गी जो मन करना उ'नें आखना उ'नें सीऽ सुइयै में लोआने फिर में चली आई समझो मेरी ब्याह् होइया ब्होई ब्होइयै आई सोह्रै घर इ'त्थें मेरियां दरानियां आई जठानियां जठानियां उ'नें आखना सीयै दे सानूं कपड़े तूं आपूं सीह्नी होनी ऐ ते में सीह्नें ते में भाई अपने ते आपें लांदी ही ते में आखना आं तुसें गी सीऽ दिन्नी आं ते उ'नें बी सीऽ सुइयै में लोआने उ'नें बी बड़े खुश होना भला आं कपड़े सीऽ लैंदी ऐ एह् शैल फिर में कदें बुनन लगी पौना कदें सीह्न लगी पौना बुनने आह्ला कम्म बी आंदा हा मिगी में शैल सीह्ने सूहने समझो बुनने बानने ते पैह्ले अपने घर आह्ले बी लोआए मेरे घर आह्ले ने बी बड़े खुश होना दिक्खो मेरी लाड़ी भाई कपड़े सीऽ लैंदी ऐ फिर मेरे समझो बच्चे होइये बच्चें ई बी जो मन करना उ'नें में सीयै लोआना बुनियै लोआना ते उ'नें कम्म कुम्म करना घरा दा कम्म करियै ओह्दे बाद मशीन मशून डाह्नी बच्चे स्कूल पाए स्कूलों दा समझो फिर उं'दे स्कूला दी जेह्ड़ी बरदी ही बरदियां बी आपें सीह्नियां ते स्कलटां बगैरा जेह्ड़ा स्कूल लग्गी दियां होंदियां बच्चें ई ओह्दे परा मेरा बैसे फिर मेरी अग्गें पिच्छें आह्लियां बी लगी पेइयां आखन जेह्ड़ी गोआंढनां गूंढना भाई आं कपड़े तूं शैल सीऽ लैन्नी ऐ सानूं बी सीऽ दे में उ'नें ई बी सीऽ सुइयै दित्ते ओह्दे कन्नै उ'नें कदें मिगी पैसे देने थोह्ड़े थोह्ड़े चलो पैसे सेआई आई गेई मेरे ह'त्थे बिच में होर शौंक आया ते में कपड़े सीयै फिर बच्चे जि'यां जि'यां बड्डे होंदे तुसें ई पता ऐ खर्चा बधदा गै खर्चा बधदा गेआ में उस कपड़े सीह्ने बिचा अपने बच्चें आस्तै बी खर्चा कड्ढी लैना थोह्ड़ा थोह्ड़ा स्कूल दा शैल स्कूल पाए शैल पढ़ाए अपने बच्चे अपने अज्ज मेरी कुड़ी बड्डी ऐ जेह्ड़ी ओह् ऐम्म ए करी बैठी दी ऐ निक्की ऐ जेह्ड़ी ओह् बी ए करी बैठी दी मुड़ा ऐ ओह्बी नौमीं पढ़ा दा ऐ ते ओह्दे बिचा में खर्चा कड्ढनी अपने में घर आह्ले बी आखनी तुसें कोई मेरी ओह् परेशानी निं लैनी बड़ी ऐ ते में अपने अन्दरे दा खर्चा कड्ढी लैगी भाई एह्दे कन्नै गै एह्दे कन्नै करना ते कपड़े सीह्ने दा फायदा ते होंदा फायदा गै ते तां करियै ते अपने बच्चें दा में सारा अग्गें पिच्छें कीता बुनने दा मिगी इ'न्ना बुनना नेईं आंदा मगर बुनना नेईं आंदा हा मेरे कोल इक साढ़े सौह्रे घर जेह्ड़ी इक मेरे कोल स्हेली बनी उ'नें बड़ा शैल बुनना आंदा हा में उं'दे कोलूं जो बुनदी सिक्खनी फिर में चलो पानी अपने बच्चें ई बुनियै लोआने कदें उं'दे जराबां बनाओ कदें उं'दे दस्ताने बनाओ कदें उं'दे सिरै दियां टोपियां बन्न सबन्नियां दिक्खनियां ओह् बनानियां ते बच्चें ई लोआनियां ते सारें आखना दिक्ख लाड़ी कम्म शैल करी लैंदी ऐ सीह्ने बनाने दा बुनने दा सारा करी लैंदी अन्दरे बाह्रे दा ते चलो कीता अपने घर सुलझाया अपना घर दिक्खेआ अपने घरा दा बनाया सारा किश कन्नै अपने सीऽ लेआ कन्नै लोकें आखेआ आं शाबाश भाई लाड़ी कम्म करी लैंदी ऐ कीता कूता भाई शैल गै अपने बच्चे स्टैंड करी लैआ अपने ते हून केह् करना फिर ओह्दे बाद हून बच्चें दे समझो मिगी मतलब क्रोशिया चलाना नेईं आंदा हा क्रोशिया बी में सिक्खेआ ते फिर बल्लें बल्लें सीह्ने परोने दा बड़ा में ब्लाउज बगैरा बी सीऽ लै जो साड़ियें दे फॉल नेईं कदें लाए दे हे ओह्बी में लाने फिर फॉल बगैरा बी अपने मराजा दे में तम्बियां कुर्ते ओह्बी सीह्ते जेह्ड़ा समझो में सीह्ने परोने दा कम्म ओह् में कदें छोड़ेआ निं ऐ में सीहंदी रेही बेशक्क भाएं अपना रसोइयै दा करी कुरियै ते ओह्दे बाद जेल्लै फ्री होना अंदरा बाह्रा दा करियै फिर में तां बी मशीन डाह्नी फिर में सीह्ने शौंक हा मनै बिच जो बी दिक्खना आखना इ'यै करना कदें फ्रॉक सूट सीयो कदें बच्चें दे पज़ामे सीयो कदें सलबारियां सीयो कदें बॉबी फ्रॉकां सीयो जेह्ड़ियां समझो मना बिच आना में करी गै लैना अपने ते कन्नै सीऽ सुइयै ते अपने शैल रेह् अपने सीहंदे रेह् करदे रेह् मेरी सस्स नेईं ऐ ते सस्सू दा बी चलो चाऽ हा उ'नें बी सीयै लोआंदे उं'दे असें फिर बी करी कुरियै सीऽ सुइयै लोआए ते मेरी जठानियां हून अग्गें मेरी जेठै दी नूंह् आई दी ऐ ओह् बी आखदी ऐ चाची में कपड़ा आंदा तंग करी देओ सीऽ देओ जांं एह् करी देओ सीह्नी आं कि के हत्थ पाए दा ते करी लैने आं ते करना आंदा होए ते करियै बी देना चाहिदा कुसै गी एह् निं करना चाहिदा ऐ हून प्योकै घर जद मुड़ियै बी जन्नी आं में अपने पिच्छें भरजाइयां न मावां चाचियां ओह् आखदियां दीदी तुस सीऽ लैंदियां ते सीऽ देओ सानूं बी सूट भाएं जि'यां कि'यां होंदा उं'दा बी सीआ ने आं करी आनी आं उं'दा बी जाइयै बैठो दो मेन्ट जे चलो इ'यां फ्री बैठने कोला ते उ'त्थें अपने सीह्ता सीह्ता सूह्ता ते कन्नै ओह् बी खुश होई जंदे ऐ ते कन्नै उ'नें ई सीयै लोआई औनी कन्नै ध्याड़ी रेही औनी आं भैनां न ओह्बी आखदियां तूं सीऽ लैन्नी ऐ मड़ियै मेरा सूट सीऽ जां जि'न्ने बारी जाओ ते उ'नें बी आखना हां तुस बड़े शैल कपड़े सीह्नी होनी लै मेरा सूट सीऽ जा मेरा सूट सीऽ जा ते सीऽ औनी उं'दे बी सीयै लाई औनी भ्राऽ न ओह् हूनै तक आखदे तूं कपड़े सीह्नी ऐ मड़ी ते लै सानूं बी मारज अपने कच्छे बगैरा गै सीह्ते दे होन ओह् बी तम्बियां सीह्नी उं'दियां अपने चाऽ कन्नै इक बारी में अपने सोह्रेआ गै उ'नें गी कपड़ा कुपड़ा लैता अपने भ्राएं दी तम्बियां सीयै भेजियां ते बड़े खुश होन भला आं एह् कपड़े सीऽ लैंदी ऐ साढ़ी भैन कपड़ें दा चाऽ बड़ा हा मिगी मनै बिच भला में सीयां गै सीयां सीयां गै सीयां अपने जेल्लै में प्योकै सीहंदी ही ते में कुसै कोला पैसे निं लैने पैसें दा निं समझो आखना मिगी इ'यां शौंक हा मनै बिच चाऽ बड़ा भला में सीयां तो कोई में लाए दे दिक्खे भला आखै इ'न्ने सीत्ते दे न ओह् इ'यां चाऽ चलो करी करियै आस्ता आस्ता ते बड़ी दूर तक में अज्ज अपने बच्चें दा पूरा खर्चा उं'दे सिरै परा कड्ढेआ ते सारे अग्गें पिच्छे आह्ले बी ते इ'यां बी देई ओड़दे जि'न्नी जि'न्नी सेआई बनदी ऐ पैह्लें ते में थोह्ड़े चिर नेईं लैते कुसै कोला बी ऐ में आखना ना में निं लैनी सेआई में निं लैनी ऐ हून ते में सारें कोला लेई गै लैनी आं बड़ा कुछ दिंदे जेह्ड़ा कोई दिंदा ते लेई गै लैन्नी आं ते अपने बच्चें दा खर्चा चलो निकली जंदा ओह्दे बिचों चलो जी निकली जंदा अपने बच्चें दा खर्चा